गाम में औरि शहरनि में स्वस्थ जो स्वास्थ शेवा औरि परिवहन औरि सिखिया उन खे सुठो ठाहिण लाइ असांखे सरकार जी इहा मदद खपे की स्वास्थ्य शेवा मन अस्पताल में सुठो सुठे सां सुठो फ्री इलाज थिए ऐं मेडिकल कॉलेज ॾाढा सारा सुठा हर जॻह खुलनि जिते ॿार पढ़ी करे सुठी शिक्षा प्राप्त करे सिखिया प्राप्त करे ऐं सुठे मां सुठा डॉक्टर ठही करे पंहिंजे गाम औरि शहरनि जे जनता जो इलाज कनि औरि सभिनि खे सुठी शिक्षा स्वास्थ्य शेवा प अना ॾियनि और परिवहन मन सभिनि हर जॻह सुठा हर जॻह सरकारी परिवहन हुजणु खपनि असांजे राजस्थान में असांजे इंडिया में अलाए अहिड़ा अहिड़ा गाम आहिनि जिते अचण वञण लाइ को बि परिवहन जो साधन न आहे हुते माण्हू किथे बि एमरजंसी में वञण लाइ किथे बि तत्काल में वञण लाइ ॾाढो परेशान था थी रहनि सरकार खां यही गुज़ारिश आहे की सरकार खां यही गुज़ारिश आहे की असांजे हिन परिवहन जी व्यवस्था अञा वधाइनि अञा ॿ टे गाॾियूं घोड़ा ऐं अञा ॿ टे गाॾियूं घोड़ा ॿिया बि बसूं टेक्सियूं जो की सरकार जी तर्फ़ खां मिले थी उहे सभु वाप ॿिया लॻाइनि जंहिंसां की केर बा बि गामनि में माण्हू परेशान न थी सघे ऐं जिते बि हुननि खे जॾहिं बि वञिणो हुजे उहे सुठी तरह सां बिल्कुलु साइ सही तरह सां बिना टेंशन जे मतिलबु बिना चिंता जे वञी सघनि ऐं सिखिया सुठा सुठा सरकारी स्कूल खुलणु घुरिजनि जंहिंमें अधिक सां अधिक ॿार हुजनि ऐं जो ग़रीब ॿार हुजनि जो ग़रीब प्राइवेट निजी स्कूलनि में पंहिंजे पंहिंजे ॿारनि खे न था पढ़ाए सघनि उहे सरकारी स्कूलनि में सरकारी स्कूलनि में पंहिंजे ॿारनि खे सिखिया ॾई सघनि हुन में पढ़ाए सघनि हुननि जा ॿार बि सिखिया वठी सघनि हुते सुठा एजुकेटिड सुठी सिखिया वारा मास्तर हुजनि ऐं सुठा सुठी किताबूं हुजनि जंहिं जंहिंसां ॿार सुठी तरह पढ़ी लिखी अॻियां वधी सघनि ऐं असांजे देश जो नालो सुठो करे सघनि ऐं विद्यालन में हिकु सिंधी सबजेक्ट बि हुजणु खपे तीअं छोकी असांजे सिंधी भाषा खे बि अॻियां वधाइण लाइ इहो ज़रूरी आहे की सिंधी विषय भि हुजणु ज़रूरी आहे